मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में स्कूलों में बहु त ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं क्योंकि आज कल प्राइवेटों के फ़ीस अब अत्यधिक मात्रा में बहुत ज़्यादा हो गई है और पढ़ाया भी वही जा रहा है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है जैसे कि हम जानते थे कि पहले के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का लेवल बहुत अलग होता था आज के लेवल आज में बहुत अलग होता है परंतु कुछ समय से देखा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टरों की तुलना में बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में चुनौती दे रहा है गौरमेंट स्कूल मतलब जैसे इसकी मात्रा में कहें तो पूर्व शिक्षा मंत्री हमें जो अभी प्रेजेंट में हमारे मुख्य मंत्री हैं मोहन यादव जी इनके द्वारा देखा इन्होंने कहा कि पहले के समय में जिस तरीक़े से अलग अलग प्रकार की सिक्षा व्यवस्थाओं को लॉन्च करना मतलब यह लाना और उसका पालन करना बहुत कठिन था जिसके लिए इन्होंने विभिन्न द्वारा से विभिन्न तरीक़े से लोन लिया गया जिसमें हर प्रकार के जैसे छात्रवृति व्यवस्था और पोस्ट मेट्रिक व्यवस्था रहने के लिए खाने के लिए सभी प्रकार की फ्री व्यवस्था करवाई गई मध्य प्रदेश में किसी भी व्यक्ति मतलब किसी भी छात्र को रहने के लिए खाने के लिए या पढ़ने के लिए किसी प्रकार की असुविधा के लिए असुविधा का नहीं देखना पड़ता यहाँ हर चीज़ के लिए एक फंड निर्धारित होता है इस फंड को व्यवस्थित करने के लिए ही बहुत सारा लोन लिया गया है जिसके द्वारा बहुत कम फंड हैं इनका फैंड होता है सरकार के पास और इन फंड के कारण ही सिक्षा में बहुत बढ़ोतरी हुई जिसके द्वारा बाहर से विद्यार्थी आ कर मध्य प्रदेश में पढ़ते और अगर मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं तो वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि ले रहें क्योंकि पहले के समय में जहाँ इस कॉलरसिप बोलें तो दो सौ रुपये तीन सौ रुपये वही आज के ज़माने में दो हज़ार रुपये ढाई हज़ार रुपये मिलती है जो किसी कार्य के लिए किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त लगती हैं जहाँ पढ़ना भी फ्री है रहना भी फ्री है खाना भी फ्री है और तो और हमें इस्कॉलर की भी प्राप्ति है